जी हाँ मैंने दिनांक दस अगस्त दो हज़ार तेईस को हेडफोन ऑर्डर किया था जो कि मेरे पास किसी कारणवश छः दिन बाद थोड़ी लेट पहुंचे परंतु जब मैंने उसको जांचा तो उसकी जो आवाज़ थी जो मैंने मेरे मोबाइल में देखी वह जो मेरे को बताई गई थी मेरे दोस्तों द्वारा उससे अच्छी निकली उसकी जो बैटरी है वह तीन चार घंटे से ज़्यादा चली एवं मेरा मैं खुश हो गया उसको देख कर के वह हेडफोन मेरी पढ़ाई के लिए अनिवार्य था क्योंकि मेरे को मेरी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए आसपास नज़र ना लगे इसलिए मैं मेरे को उसमें लगाने के लिए वह हेडफोन ज़रूरी था इसलिए मैंने उसको मंगाया था तो मेरी तरफ़ से उसका एक पॉजिटिव फीडबैक है